اسکول کے دن ہر کسی کی زندگی میں یادگار ہوتے ہیں اور میرے لیے اسکول میں فنی لطیفے خاص طور پر پینٹنگس ایک ایسا شعبہ تھا جس نے میری میرے اندر چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا پینٹنگس کا شوق مجھے بچپن سے تھا لیکن میں نے اسے باقاعدہ طور پر اسکول میں سیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف رنگ بھرنے یا برش چلانے کا کام نہیں بلکہ ایک مکمل اظہار خیال کی زبان ہے میں نے پینٹنگ کا باقاعدہ آغاز چوتھی جماعت میں کیا ہماری آرٹ ٹیچر جن کا نام مس شازیہ تھا نہایت با صلاحیت اور صابر خاتون تھیں وہ ہمیں نہ صرف رنگوں کے نام اقسام اور استعمال سکھاتی تھیں بلکہ ان کے ذریعے جذبات کو ظاہر کرنے کا طریقہ بھی بتاتے تھیں شروع میں ہم نے بنیادی اشکال بنایا سیکھے جیسے درخت پھول پہاڑ سورج وغیرہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں روشنی اور سائے رنگوں کی ہم آہنگی اور مختلف برش تکنیکوں کے بارے میں بھی سکھایا گیا میرا سب سے یادگار تجربہ پانچویں جماعت میں ہوا جب ہمیں ایک پینٹنگ مقابلے میں حصہ لینے کو کہا گیا یہ مقابلہ اسکول کی سالانہ نمائش کے لیے تھا اور موضوع تھا میرے خوابوں کا شہر یہ میرے لیے ایک نیا چیلنج تھا کیونکہ اس بار نہ صرف پینٹنگ کرنی تھی بلکہ اپنی سوچ اور خواب کو کینوس پر اتارنا تھا میں نے سوچنا شروع کیا کہ میرا خوابوں کا شہر کیسا ہوگا میں نے ایک ایسا شہر سوچا جہاں درختوں پر روشنی کے بلب لگے ہوں عمارتیں رنگ رنگین ہوں سڑکوں پر بچے ہنستے کھیلتے پھریں اور فضا میں قوس قزح قزح کے رنگ بھر بکھر بکھرے ہوں میں نے سفید گی میں نے سفید کینوس پر ہلکے نیلے آسمان سے آغاز کیا پھر اس پر رنگین عمارتیں بنائییں سبز پارک کھیل کے میدان اور ایک چھوٹا سا دریا بھی پینٹ کیا جس کے کنارے بچے کشتی چلا رہے تھے اس پینٹنگ پر میں نے تقریباً تین دن مسلسل کام کیا میں نے ہر دن اسکول سے آ کر دو سے تین گھنٹے اسی پر لگاتا کہیں کہیں رنگ ایک دوسرے پہ گھل جاتے تو دوبارہ کینوس کو صاف کرنا پڑتا لیکن میری دلچسپی اور جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ میں تھکتا نہیں تھا جب میری پینٹنگ مکمل ہوئی اور میں نے اس سے شازیہ کو د اسے مس شازیہ کو دکھایا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی انہوں نے نہ صرف میری تعریف کی بلکہ میری پینٹنگ کو مقابلے کے لیے منتخب بھی کیا نمائش کے دن میں جب میری پینٹنگ اسکول کے ہال میں رکھی گئی تو والدین اساتذہ اور مہمانوں سے اسے بہت سراہا مہمانوں نے اسے بہت سراہا کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ خیال کہاں سے لیا اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری پینٹنگ صرف رنگوں کا کھیل نہیں بلکہ میرے خیالات میری امیدوں اور خوابوں کا عکس ہے اس پینٹنگ نے مجھے مقابلے میں دوسرا انعام دلوایا لیکن اس سے بڑھ کر اس نے میرے اندر اعتماد پیدا کیا اسکول کی آرٹ پینٹنگس نے ہمیں پانی کے رنگ تیل کے رنگ اور پینسل شیڈس جیسے کئی تکنیکیں سکھائی گئیں ہمیں قدرتی مناظر جانوروں پرندوں انسانی چہرے اور دی دیگر زندگی جیسے موضوعات پر بھی کام کیا ان سب نے میرے اندر مشاہدہ کرنے کی صلاحیت بڑھائی اور تفصیل پر دھیان دینا سکھایا اس سے تجربے نے اسی اس سب تجربے نے مجھے سکھایا کہ پینٹنگ صرف ہاتھوں کا نہیں بلکہ دل اور دماغ کا کام ہے جب آپ جب آپ برش تھامتے ہیں تو آپ صرف رنگ نہیں بھرتے بلکہ ایک دنیا تخلیق کرتے ہیں آپ اپنے خیالات اپنے جذبات اور اپنی نظریات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھار لوگ ان رنگوں میں وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو آپ الفاظ میں نہیں کہہ سکتے آج بھی جب میں اپنے اسکول کے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو وہ خوابوں کے شہر والی پینٹنگ میری ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے وہ تجربہ نہ صرف میرے فن کی بنیاد بنا بنا بلکہ مجھے ایک تخلیقی شخص بنے کی راہ پر گامزن بھی کر دیا پینٹنگ نے مجھے صبر سکھایا باریکی سے دیکھنے کا ہنر دیا اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات کو خوبصورتی سے بیان کرنے کا ذریعہ فراہم کیا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اپنے اسکول اپنے آرٹ ٹیچر اور اس پینٹنگ کے تجربے کا جنہوں نے میرے اندر کے فنکار کو پہچاننا اور نکھارنے کا موقع دیا